नमस्ते भैया जी भैया बोलिए जी जी भैया बिल्कुल बिल्कुल फर्नीचर का सारा काम करवा देंगे हम फर्नीचर का सारा काम करवा देंगे भैया जो कुछ कराना होगा सत्रह बाइ बारह का अफीस है दो ठो चार पाँच फुट का टेबल और चेयर लकड़ी का और भैया अलमारी उलमारी कुछ अच्छा एक ठो दरवाजा का फ्रेम और अलमारी अच्छा कौन सी जगह पर खोल रहे हैं भैया कौन सी जगह पर खोल रहे हें आप अपना ये जो खोल रहे हें अफीस नन्दगंज में भैया जी भैया हो जाएगा दरवाजा का प्राइस भैया जैसा लगवा लें आप चार हज़ार पाँच हजार छः हज़ार सात हज़ार टेबल ओबल का प्राइस भैया जैसा आप बनवा लें दो हज़ार तीन हज़ार साढ़े तीन तीन हज़ार ढाई हज़ार जैसा आप दें हाँ तो ओरिजनल भैया तीन साढ़े तीन हज़ार का बनवाइए एक नम्बर का बढ़िया बनेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें नहीं भैया साढ़े तीन हज़ार जोड़ा थोड़ी साढ़े तीन हज़ार का एक ठो भैया जी जी भैया सात हज़ार जोड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल भैया आप जब भैया सब के सब सिस्टम बना कर बताइए हमको हम तुरंत अपने हिसाब से फिर बात करके फिर वर्कर से उससे बात कर लेंगे उ जाएगा देख लेगा अपना देख ओख कर फिर उसके बाद करा देंगे काम चालू हम नहीं नहीं भैया हम नहीं आएंगे हम भेजेंगे वर्कर जाएंगे हमारे यहाँ पर बहुत लोग हैं हम किसी को भेज देंगे नहीं भिया बिल्कुल काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं हे काम एक नम्बर का करेंगे भले ही दो चार पैसा महग मार्केट से महंगा पड़े लेकिन काम एक नम्बर का काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको नाही नहीं भैया कोई काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी काम में कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे ठीक है भैया नमस्कार